हून जियां कि मिगी कव्शन पुच्छेआ गेदा ऐ कि बिज़नस दै बारै हून जियां कि बिजनस आह्ले जियां कि मेरा ग्रां ऐ उत्थैं मतलव तुस जादा बिजनस गै करो जियां इयां मतलव कि अगजैंम्पल साढ़ै इत्थें जिसलै मतलव कि ढेगा कराके दा चली सकदा कि के इत्थें होंदी टूर्नांमैंट बगैरा इत्थें ग्राउंड़ ऐ इक इत्थें होंदियां टूर्नांमैंट बगैरा तां मिगी पता ऐ सारे लोग बजुर्ग बगैरा होंदा न शाम्मी ओह् च्हा पीना पसंद करदे बच्चे बी पी ओड़दे बसे अस ते पीने नी हैन व इयां बजुर्ग बगैरा होर होईये मोमोस जेह्के बच्चे बौह्त पसंद करदे मैकसिमम हून मिगी बी पसंद न ठीक ऐ हून इत्त च ओह् गल्ल कियां कियां इत्त च मैदा बगैरा पेदा होंदे सेह्त आस्तै ठीक नी होंदा लेकिन बच्चे पसंद करदे खंदे बी हैन अस बी हर इक बच्चा बसंद करदा तुसें पता ऐ फास्टफूड़ दी चामिनस होईये बर्गर होईया पीजा होईया होर सारा किश मोमोस बगैरा में तां इयां अपनी गल्ल सनां तां इयां मिगी थ्होई जान इक दो प्लेट बगैरा तां अऊं मज़ै नै खाई ओड़ां ते इयैं सारे बिजनस मेरे मतलव अच्चे चली सकदे उत्थें इयां जियां मतलव दुकान बगैरा ओह् बी बड़ी घट्ट न हून कोई प्लेटस बगैरा दी दुकान खोली ओड़ै ओह् बी ढंगे दी मतलव शैल होन फायदा बी होई सकदा बड़ी सैल चली सकदी कपड़े बगैरा कि के इत्थें हैन नी हैन मेन राम नगर जाना पौंदा जित्थें साढ़ा मेन बज़ार उत्थें जाना पौंदा चीजां लैनै आस्तै ओह् सारियां अगर ग्रां बिच्च कोई खोली ओड़ै कपड़ैं कुपड़ैं आस्तै ते खलौनें बगैरा अगर जिसलै कोई मतलव लैंदे गै न फास्टफूड़ बगैरा एह् सब चीजां कोई खोली ओड़ै तां इत्थें मतलव ढंगे तरीके दियां चली सकदियां और च्हा बगैरा कोई ढांबा खोली ओड़ै रुट्टी शुट्टी आस्तै ओह् बी ठीक चली सकदा कि के इत्थैं गड्डियां बगैरा मतलव जंदैं लै लोग रुकी सकदे जांदे जेह्के औनें जानें आह्ले लोग ते बस